अह दाथ' फंबाय नोङो बांद्राय रानिं खालामखाबाय थानायथ' नङा आगोलनिफ्रायनो ना खालामखाबाय थायो अब्ला फंबाय नोङो नोंनि रानिङा खेबसेनो नोंनिया बारायनाय नङा बे रानिंखौ बारायनो थाखाय सम नांगोन होमबा नोंखौ माने गोबां ट्रेनिं होनायजों होनायजों लोगोसे माने सामफ्रोमबो रेगुलार माने क्लासाव फैनांगोन अब्लासो माने बे रानिंआ माने बारायलांगोन बेखौ दाइरेक्त खेबसेनो रानिंआबो बारायनाय नङा बेनि थाखाय गाबोननिफ्राय मरनिङाव सइथायाव फै ओमफ्राय सइथायाव फैनानै बिदिनो सानफ्रामबो क्लास थागोन ओम दैलिक बेलेक बेलेक आलादा आलादा क्लास थागोन बे क्लासखौ माने फल' खालामबाय थानायजों लोगोसे लासै लासैनो नोंनि खारनाय बा रानिं नोंनि स्टेमिना गासैबो बारायलांजोबगोन नों जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया नोंनिया खारनाया गासिबो जाजोबगोन आरो मायबा बुंनो दंबावो फंबाय दाइतनि बागै बिदिनो खारनायजों लोगोसे दाइतआ चेन्ज जाजोबलांगोन दा नों मा जाबाय थादों मा जायाखै बेजों लोगोसे माने जोङो मोजां बुस्थु जानो हानांगोन खारनायजों लोगोसे मोजां मोजां प्रटिन थानाय बा फिथाइ सामथाइ बेफोर बायदिनो जोङो माने माखासे गाज्रि जानायाव माने माखासे गाज्रि बेसादफोरबो थायो सासे स्पर्त्स मेना माबायदि जानांगोन जों बैफोरखौ बासि बासि जोङो जानांगोन जोङो गाज्रि बेसादफोरखौ बा गाज्रि मुवाफोरखौ जोङो जानो हानाय नङा ओम फंबाय नों जायखिजाया क्लासाव फै अब्लानो अब्लानो नोङो बुजि मोनगोन अके